कबुत्तरके से हमसब अथी करै छी कार्टुनके अथी काटि कए हुनका घर बना दै छी रहै लए तोरी छीटि दै छी अरवा चावल छीटि दै छी गेहूॅंम छीटि दै छी तऽ बहुत बहुत आबै है गन से अपना उसब बोलैत रहै छथिन खाइत रहै छथिन सब धिआपुता अपन देखैत रहल हमहूँ सब अथी केलहुॅं गन आ एहन मैना कौआ जे अपना हाथ घोसला बनबै छथिन से केतनो मेघ आयल बिहारि आयल ठनका गीड़ल किछु आयल हुनकर घर देखबै ने बारिसमे भीँजत आ नहि किछु हवा बीहारिमे घर हुनकर नहि घोसला रहै अहाँके से खोँता ओकर उजड़बे नहि करत गन आ एकदम आराम सऽ जेना आदमी बनबै छियै अपनालए मकानके घर बुझिऔ ओहो अपना लिए मकाने बना लै छथिन ततेक सुन्दर से ओ बनाके रहै छथिन एकदम सेफ से हमरा सबके देखब तऽ कहबै की से बाप रे एतेक सुन्दर केना ओहो पालै छथिन ओ हुनको ओकरो बाल बच्चा रहै हए गन ओहए मे देखबै तऽ बहुत मूड़ी निकालि निकालि कऽ बच्चा सब अपन से देखैत रहै छै चुन चुन चुन चुन बोलल तऽ धिआपुता जे ओइठुन गाएल तऽ आएल दौड़ कए लोल मारैलए तऽ हमसब धिआपुताके भगा देली